जी हेलो जी हमको पूछना था कि ये मतलब हम यहाँ पर घूमने के लिए आएँ हैं बेगूसराय तो हमको पूछना था कि मतलब दूसरे जगह से आएँ हैं हम आएँ हैं मतलब जम्मू एंड काश्मीर से कश्मीर से आएँ हैं यहाँ पर घूमने के लिए थोड़ा हमको बस यही पूछना था कि यहाँ पर मतलब की हेल्थ इस्यू अगर किसी को हो गया बाय चांस मतलब तो उसके लिए हम लोग क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर या फिर कैसे मदद ले सकते हैं तुरंत बिना कुछ अथी देर किए हुए हूं जी वो दिख ही रहा है मतलब अगर मान लीजिए कि मतलब आसपास में कोई नहीं रहा या फिर कोई इमरजेंसी नंबर उंबर है ठीक है वही पूछना था और फिर यहाँ पर मतलब कोई इमरजेंसी का केस हुआ मतलब कॉल जल्दी रिसीव हो न जाएगा और यहाँ पर मतलब दवा का क्या ये यहाँ पर दवा का क्या मतलब स्थिति है कैसा जी तो वही पूछ रहे थे म मतलब हम पूरा फैमली के साथ आएँ हैं मतलब मेरा हम अपनी पत्नी के साथ अपनी माते अ माता पिता के साथ और दो तीन गो बच्चा भी है तो उसके साथ आएँ हैं औ बहन उहन भी है सब के साथ आएँ तो थोड़ा मतलब इन सब की जानकारी रहना चाहिए न इमरजेंसी कभी भी हो सकता है तो इसीलिए हम अभी ये एंबुलेंस का नम्बड़ हम गूगल पर देखे थे इमरजेंसी के लिए तो वो वो सही नम्मर न है हूं हम जी जी आप अपना नम्मड़ आप अपना नम्मड़ हमको भेज दीजिएगा

काहे कि मेरा मतलब मेरा जो अथी मेरी जो बहन उहन है या माँ मम्मी है उनका मतलब घूमते हैं या फिर कोई दूसरे जगह जाते हैं तो उनका तबीयत खराब होते ही रहता है कुछ भी वोमेटिंग उमेटिंग होने शुरू हो जाता है कहीं पर भी इसलिए इमरजेंसी के लिए नंबर तो रहना ही चाहिए हूं अभी यहाँ पर हम दस दिन हैं तो दस दिन का मतलब अभी दस दिन तो कम से कम बेगूसराय घूमने आए हुए हैं अभी तक तो अभी तक तो अभी तक सारा कुछ ठीक ही रहा है अब आगे देखिए भगवान कृपा से सब ठीक रहे

ठीक है जी ठीक